हमारे भारत के लोकप्रिय यो योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं जो उनका आस्था चैनल है जो सुबह आता है मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर उनका चैनल देखती हुँ तथा उनका योग भी करती हूँ योग करने से हमारी शरीर स्वस्थ रहती है हमारे सास ससुर बुजुर्ग हो चुके हैं जो कि योग करना बहुत ज़रूरी है तथा उनको सुबह योग में सुबह टहलना चाहिए सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए उनको ठंडी सुबह की हवा लेनी चाहिए तथा उनको उनको खाना खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए जैसे आस योग से हमारे स्वास्थय पर बहुत प्रभाव पड़ता है तथा इससे हमारी शरीर भी रोगमुक्त रहती है योग करने से तथा योग करने से हमारा मोटापा भी कम होता है और शरीर में तरो ताज़गी बनी रहती है तथा योग करने से शरीर में स्फूर्ति भी रहती है योग करने से आ योग करने से से अनेक बीमारियाँ भी दूर दूर हो जाती हैं में नीचे घुटनों का दर्द घुटनों का दर्द हो आ इसमे भी योग करने से राहत मिलती है योग के साथ साथ व्यक्ति को अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए तथा आस्था चैनल से जुड़े रहने के लिए जुड़ा जुड़ा जुड़ा रहना चाहिए योग हमेशा सुबह के समय तथा खुले स्थान पर सूर्य सूर्योदय के समय करना चाहिए जिससे कि आपको ठंडी हवा मिल सके तथा योग करने से हमारी शरीर में दुर्बलता बीर रहती है किसी भी प्रकार का दर्द भी नहीं होता है हाँ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है हमारी योग के गुरु रामदेव जी भी कहते हैं कि योग करने से आपको कभी भी कब्ज गैस आदि समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है सुबह के समय टहलना चाहिए टहलने के साथ साथ टहलने से व्यक्ति का शरीर में ठंडी हवा लगने से शरीर स्वस्थ राहत है तठा योग योग योग करने से व्यक्ति को अच्छी नींद भी आती है तथा आलसपन नहीं होता है